म्हाका माज्या जीवनान बूक वाचपाक किताब वाचपाक खूब आवडटा कित्याक बुकासून म्हाका खूब ज्ञान मेळटा आनी बूक वाचून म्हाजी म्हाका खूब कळटा खूब कहानी कळटा आनी कहानी म्हाका कहानी म्हाका खूब आवडटा म्हूण म्हाका बूक वाचपाक खूब आवडटा आनी यो म्हाजो खूब बोरो प्रसंग आहलो